हेल' हेल' औ

औ औ मा भिडिअ इउटुबावना औ औ सोरनि औ औ बेहा मोननै चेनेल दङ डिम्पु बरुवा मोनसे आरो डिम्पुस भ्लग मोनसे दा बे औ डिम्पु बरुवायाव बियो इडुकेसनेल मटिभेसनफोर माखासे भिडिअसफोर होयो ओमफ्राय आरो डिम्पुस भ्लगआव बियो दावबायनाय भिडिय'फोर होयो मा माबायदि माबायदि भिडिअ' नायगोन फंबायालाय औ औ बेयो डिम्पुस डिम्पुस भ्लग होननाय चेनेल दङ बिहा बेयावसो होयो बेफोरखौ बियो नायजागोन नायनो हागोन बे डिम्पुस डिम्पुस भ्लग होननानै इउटुबाव सार्च खालामब्लानो फैगोन

औ औ थाङो थाङो गोजान गोजान नै दाखालिबावैसो बियो राम मन्दिर थांना फैदों एरै माबायाव गावनि गावनि जिमनिखौ लानानै थांदों नायनो हागोन सार्च खालामनानै नायदो मोजां मोजां भिडिअफोर होयो हा औ बे डिम्पु बरुवा होननाय मोनसे चेनेल दं बेहा आरो बेनिनो डिम्पु बरुवा बेव होयो होयो आरो बेयो मोजां मोजां भिडिअफोर होयो बेयावबो बियो मोजां औ औ औ बेबायदिनो नायजागोन मोजांसो बिनि भिडिअफ्रा नायनो मोजां नाङो नायनानै हा हा बियो जिखुनु बेबायदि इडुकेसनेल भिडिअब्लानो बे डिम्पु बरुवा माबायाव होयो आरो माखासे जारिमिनारि माबाफोरखौबो होयो भिडिअ बनायनानै बेबायदि आरो ओमफाय फरायनाय भिडिअफोरब्लाथाय बियो बे डिम्पुस भ्लग होननाय चेनेलाव होयो आरो बियो दे होमब्ला ना फंबाय आं एसे गुबुन खामानि दङ दे नायब्लानो जाबाय बेयाव सार्च खामना नायब्ला मोनगोन औ दे होमब्लालाय